हम अपने घर पर पीने की चीज़ें बहुत सारे बना सकते हैं चाय बनाते हैं नींबू चीनी पानी का शरबत बनाते हैं बेल का शरबत बनाते हैं लस्सी बनाते हैं और चाय बनाते हैं तो पहले पानी लेते हैं उसमें चीनी डालते हैं चाय डालते हैं और फिर दूध डालते हैं जब वह हल्का सा पक जाता है तो उसमें थोड़ा फिर तब उसमें अदरक और इलायची डालते हैं यह तो चाय बन गया और जब बेल का शरबत बनाते हैं तो बेल का शरबत बनाते समय पानी लेते हैं पानी में पहले चीनी घोल देते हैं फिर उसमें जो बेल रहता है उसको उसको छील छील कर थोड़ा सा डाल देते हैं बीच में का निकाल कर उसे किनारे वाला भाग बना देते हैं तो बेल का शरबत हो गया और नींबू पानी चीनी का शरबत बनाने के लिए पहले पानी लेते हैं फिर इसमें चीनी घोलते हैं फिर उसमें नींबू डालकर छानकर उसको फिर पीने के लिए दे देते हैं